आं ओंखामखौ जानो मोजां मोनो मानोना ओंखामआ देहानि थाखाय जोबोद मोजां एबा देहाखौ मोजाङै लाखियो देहाखौ गोग्गो लाखियो बेनिखायनो ओंखामखौ जानो मोजां मोनो एबा ओंखामा मानसिखौ जोथोनै लाखियो मोजां रोखोमै हेल्थि खालामो मानोना ओंखामनिख्रुइ दस्रा जिनिसा देहाखौ मोजां लाखिनो हाया एबा मोजां जाहोनो हाया ओंखाम बायदि मोजां जाहोआ मानोना आं ना बेदरफोरखौहाय जायो नाथाय ना बेदरनिफ्राय भाजा एबा आलु दिंखिया थारुन दालि जल बेफोरबायदिया साबसिन मानोना दालियाबो देहाखौ मोजां लाखियो आरो देहायाव फुंनाय एबा गोग्गो लाखियो दालिखौ बेनिखायनो आं जानो मोजां मोनो